میں نے ڈرائنگ بچپن میں شروع کی تھی جب میں تقریباً پانچ یا چھ سال کی تھی شروع میں بس مزے کے لیے پینسل اٹھاتی تھی اور چہرے گھر یا پیڑ پودے بنانے کی کوشش کرتی تھی اسکول کی کتابوں کے پچھلے صفحوں پر ڈوڈلس بنانا میری عادت بن گئی تھی اسی وقت سے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا جو وقت کے ساتھ اور گہرا ہوتا گیا ڈرائنگ میں میری دلچسپی کا اصل سبب میری ماں تھیں وہ خود بھی وہ خود بھی تھوڑا بہت اسکیچ کرتی تھیں اور مجھے اکثر رنگ بھرنے کے لیے پیجیز دیتی تھیں پھر جب ٹیلی ویژن پر کارٹونس دیکھا کرتی تھی یا کہانیوں کی کتابوں میں کلرفل تصویریں دیکھتی تو انہیں کاپی کرنے کا شوق ہو گیا آہستہ آہستہ یہ شوق ایک جذبے میں بدل گیا جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو مجھے سمجھ آیا یہ ڈرائنگ صرف تصویر بنانا نہیں ہوتی بلکہ اپنے جذبات اور خیالات کو ایکسپریس کرنے کا ایک طریقہ ہوتی ہے ہر لائن اور ہر رنگ کچھ کہنا چاہتا ہے اسی سوچ میں میری صورتِ حال کو سمجھانے اور اظہار کرنے میں مدد کی میرا پسندیدہ فنکار لیونارڈو دا ونسی ہے اس کا کام صرف آرٹ نہیں بلکہ سائنس اور امیجنیشن کا ملاپ ہے اس کے پینٹنگس میں جو گہرائی ہوتی ہے وہ دیکھ کر ہر دفعہ حیرانی ہوتی ہے مونالیسا یا لاس سپر جیسے آرٹ ورکس نے مجھے انسپائر کیا کہ میں بھی اپنے آرٹ میں سوچ اور احساسات بھروں